आपकी दुकान में आम जो है वह कुन कुन प्रकार का है अच्छा तो उसमें से जितना जितना आम है उसमें से दस दस किलो कब भराएगी जैसे हम को लेना है और कहीं भेजना है तो उसका रेट क्या है अच्छा तो जो व्यक्ति दस दस किलो सब में से लेगा तो उसका रेट कम होना चाहिए ना ताकि आपको एक बार दस दस किलो जा रहा है और दस प्रकार का आम है तो एक कुंटल हुआ तो एक कुंटल के हिसाब से रेट तो कम होना चाहिए तभी तो ग्राहक लेगा अच्छा तो पचास रुपया लगा दीजिएगा और वह मालदा जी है सफेदा मालदा तो वह खाने में कैसा है अच्छा अच्छा अच्छा क्वालिटी अच्छा है वह अरे वह आम जो है जो क्या कहते कलकतिया मालदा उसका रेट तो कम होना चाहिए तो उसका भी रेट तो पचास रुपये किलो है कलकतिया मालदा तो खट्टा होता है भाधैया के जैसे खट्टा होता है तो उसका रेट कम होना चाहिए अच्छा चालीस रुपये लगा दीजिए तो ठीक है तो आप ऐसा किजिए दस दस किलो आम मतलब वह मंदीप के आप किसी व्यक्ति द्वारा भिजवा दीजिए मैं पैसा भिजवा देता हूँ अच्छा अच्छा जो भी चला गया अपना अपना घर चला गया तो हम भी तो किसी को खोजूँगा तब यह जाएगा हमसे तो होता नहीं है हम तो कुर्सी पर बैठे उठे किसी को इतने का ही काम करूँगा हाय जब जाएगा तभी तो लाएगा लेकिन आप दस दस किलो सब में से वज़न करके एक बोली थेन में जाए एक बोरी में अलग अलग रखवा दीजिए अच्छा तो अच्छा तो फ़िर वहाँ जाने में एक आध दिन का समय लग जाएगा अच्छा ठीक है लग जा जा तो ठीक है तो हम को चैन को बढ़ना पड़ेगा ठीक है तो ठीक है तो आप रखिए मैं करवा करके और मैं आऊँगा आप रखिए